आ फोरेस्ट ऑफिस न्ही काणकोण

हय हांव राजेश कळ्ळे न्ही लोलये हय ना ना ना मेल ना तो तो मारतां फक्त जाल किदे आमच्या हांगा सामको धूमाकुळ घातलो आसा बिबट्यान हे पळय काल माजर व्हेलो सुणें व्हेलो पयर शेजाऱ्यागेर व्हेलो आनी एकच्यूली शेजारी तो तेका फुड्यान आयलो तेजेर तो ऍटेक केल्लो तरी तो साल्वार जालो बरो लागून तेका हय आतां कशें कळटले पळय सामको कशें किदे उपाय करात तुमी धरून व्हरात तेका किदें तरी करात न्ही आमी आतां भुरगें बी भोंवतात न्ही भायर किद करपाचे माजरांक माजरां माजरां घरांन आसतत न्ही ये गोरवां गोरवां नात जातात रानान चरपाक गेल्ले कडेन बरी धाकटी मोस्टली धाकटी पाडकां बी नात जातात आता तुमचो तें सापळ बी मांडून किदें करतात न्ही तुमी मातशें उपाय करात न्ही किदें कोण मेल ना येका सुण्याक व्हरतात म्हणटात तो आतां बिबट्याचो किद तरी तुमी बिबटो मेल ना त्या बिबट्याक धरूपाचे धरून व्हरपाचो किद तरी करात व्ही म्हणटात

हय हय हय ती ती हाय ती हांव ते हांव सोदून काडटात तें ये करतात सांगतात तुमकां आमचें गांवची भुरग्यांक घेवन हांव सगळें म्हायती काडटां आमकां अदांज खबर आसा खंयच्यान येतात तो आ थंय तसो जागो बिन आसा सांपळ लावपाचो आता तें

ते फक्त कोणी कंप्लेनि झाडां हि मारून उडयली अशे जाल्यारूच किदे कोण सायल मारल्ले कोण आनी किद केलें असली गजालींक येतात तें विचारपाक त्रास करपाक आनी हरशीं काय येनात अश किद जाल जाल्यार बिब पट्यांचो वाघ आजून कोणांक आमकां दिसल ना कोण म्हणटाले तो ब्लॅक ब्लॅक पँथर तो एक दिसता खंय

पयली एक सादाराण म्हयनो भर पयली जाल्ले परत मदें बंद आशिल्ले आतां ह्या पदरां दिसांक चड चालू जाला ह्या एक चार दिसांक तर हेपय आसात केन्ना पर्यंत धाडटा आज आज मातशें पळयात न्ही तुमी जाता जाल्यार

आनी किदे गजाली किदे तुमकां लागतलें जाल्यार आमी सगळें एरेंजमेंट करतात हागां हय हय हय हय हय बरे आसा बरे आसा हय आ हय हय ना आमचें पंच मेबंर्स बिन सगळें आमचें सगळीं आमकां हॅल्प करतात मदत करतात तशें बरें तर बरें थॅक्थू